जों ज'ज' थाङोमोन गोदो बेरादनो ओमफ्राय जै थांबाय दैमायाव जेनेबा दैमाफ्राव थांबा जोङो खुलुमो आरोखि खुलुमनानै ओंखारजेनो ओमफ्राय बेहाय मोजां गाज्रि अबावबा माबा माबि मोदाय दावदाय थायोबा जोंखौ निमाहा होनांगोन मानांगोन बेबायदि ओमफ्राय जोङो दैआव ओंखारनोसै आरो जेखाइ खबाइ लानानै बिदिनो ज' ज' लोगोजों लोगो ज' ज' लेंहर लायनानै ज'मायै बेराद एन्टारेस्टयै ना गुरनोसै आरो हमलाय लायसै ना सोरबा मोनोबा ओइ नै ओरै थांबाय ओरै थांबाय जि जालाय लायसै नोंहासो बांसिन मोनबाय दां फाग्लिया नै नाया होनलाय लायसै आरो ओमफ्राय बेवनो फुरथि मेथाइ खनलाय लायनोसै लोगोजों लोगो ज'नो बेफोरबायदि आरोखि बेराद मोजां एन्टारेस्ट आरो एकदम फुरथिआनो लाजाया ओमफ्राय हमखाङै माखाङै बिनि ख'बाइ बिनि ख'बाइ नायलायलायसै नोंहासो बांसिन मोनबाय माबाय बेफोरबायदि दाना फैनानै नायलाय लायबा मालाय लायबाहाय होइ मेंनानै दे एसे बाथोन देलाय लायसै ज'यै लोंसै बर'फोरनि समाजाथ' बिदिनो बेफोरबायदि आरो नायाबोथ' मा जादोंना जायाखै